دہلی جو اپنے اندر ابتدا سے ہی مختلف رونقیں رکھی ہوئی ہیں تاریخی حوالے سے بھی اور مختلف تہذیب و ثقافت کے حوالے سے بھی ابتدا سے ہی مختلف ممالک کے حکمرانوں نے یہاں پر آ کر حکومت کرنی شروع کی اور اسے اپنا دارُالخلافہ بنایا اور صوبۂ دہلی ابتدا سے ہی غور و فکر کا باعث رہی ہے یہاں پر مختلف تہذیبیں پنپی ہیں اور مختلف چیزوں کا وجود یہیں سے ہوا ہے اس کی تہذیب باقی ممالک کی تہذیبوں سے مختلف اس لیے بھی ہے کیونکہ یہاں پر ہندوستان سے باہری حکمران بھی آتے رہے ہیں اور رفتہ رفتہ اپنی حکومت کو وسیع سے وسیع کرتے رہے ہیں اس کا جائزہ ہم کچھ یوں لے رہے ہیں کہ دہلی کی تہذیب بھارت کی مختلف روایات فنون اور روایات کا مجموعہ ہے جو اس کی تاریخ مذہب اور زبان کی وسیع مختلفوں کو ظاہر کرتی ہے دہلی کی تہذیب میں مغل مغربی اور ہندو فرنگ کے اثرات ملاحظہ کیے جا جا سکتے ہیں جو اسے دوسری ممالک کی تہذیبوں سے مختلف بناتی ہیں علاوہ ازیں دہلی کی اپنی بولیوں اور سنی سلسلوں کا اہم کردار ہوتا ہے جو اس کو مخصوص بناتا ہے یہاں پر مختلف صوفی صوفیائے کرام آتے رہے ہیں اور یہاں سے تبلیغ کرتے رہے ہیں اس لیے بھی اس کی تہذیب باقی ممالک سے مختلف ہے